हलो मां त ॻाल्हायो नी सतनाम पकाले वारा हा हा मुंहिंजे घरु सुभाणे कम इहा आहे नी हा शादी आहे त मूंखे भाॼियूं खपनि तव्हां वटि हींअर कहिड़ियूं कहिड़ियूं भाॼियूं अथव बिह अथव हा त बिह आहिनि इहा मूंखे किलो बिह ऐं मूंखे पटाटा खपनि टमाटा खपनि गोभी इहे सभु भाॼियूं खपनि पटाटा घणा किलो पटाटा घणे किलो अथव टमाटा हा ऐं बिह कहिड़ा अघु बिह कहिड़ो त अघु थोरा घटि न कंदव छा बिह ॿ किला ऐं पटाटा आहिनि इहे पटाटा पंज किला पटाटा खपनि टमाटा पंज किलो खपनि थी वेंदो वठणु अचनि इहे घणे अथव इहे सठि रूपए किलो अथव त इहे घणे ॾींदव पंजाहु रुपए हा त पोइ इहे आहे अधु किलो गोभी अथव पाव भाॼीअ जो मसाल्हो त ॾियो त किलो गोभी खपे किलो गुआर दूधी हा त इहा आहे नी हा पतो नाम लिखियो नी हा त इहा सभु आहिनि नी हा पोइ इहे किलो किलो लिखिजो न न आहिनि नी हा मां मोकिलियां थी माण्हू पोइ गाॾी ते खणी वेंदव

न हींअर कलाक खां पोइ आहे नी हा मोकिलियांव थी तव्हां सभु पेक करे रखो पोइ मूंखे फ़ोन कजो त मां आहिनि नी हा थोरी देरि में पंद्रहें मिंटे खां पोइ मोकिलियांसि थी कंहिंखे

टमाटा ख़त्मु आहियूं धाणा हा धाणा मिर्च अथव धाणा हा धाणा मिर्च बि आहिनि नी खपनि थूम खपे थूम ॿ किलो विझिजो थूम कहिड़ो भाव आहे हा हा ॾिसी त अचो ॿियो मिर्च विझिजो अधु किलो खपे हा बसि इहे सभु तव्हां पेक करे रखो हा हा वांधो न हा हा हा जय झूलेलाल